گزشتہ برسوں میں گوتم بدھ نگر ضلعے میں كافی زیادہ تبدیلی آئی ہے اور یہاں پر ترقی بھی بہت كی ہے جیسے كہ لوگوں نے ماركیٹس كھولی ہیں نئی نئی ماركیٹیس میں الگ الگ نئی نئی شاپس كھلے ہیں ریسٹوررینٹ كھلے ہیں ہوٹلس كھولے گئے ہیں بڑے بڑے مالس كھولے گئے ہیں شاپنگ مالس كھولے گئے ہیں تھیئٹرز كھولے گئے ہیں اور ان سب میں كرنے والے ویوسایک لوگ سماجک سماجی تبدیلی بھی بہت زیادہ آئی ہے كیوں كہ یہاں پر ویوسائے كرنے والے لوگ الگ الگ طریقے سے ہیں كچھ ریئل اسٹیٹ كا كام كرتے ہیں كوئی مائننگ كھدائی وغیرہ یا پھر كچھ بزنسیز میں لگے ہوئے لوگ ہیں جو بزنس مینس ہیں اور كچھ سروسیز بھی بہت ساری كھولے گئے ہیں جیسے كہ وہاں پر راشن دینے كی شروعات كی گئی ہے اور بہت ساری ایسی چیزیں كی گئی ہیں جس كی وجہ سے سماجک تبدیلی اس طریقے سے ہوئی ہے كہ وہاں كے لوگوں كو بہت زیادہ بہت زیادہ آرام ہوا ہے وہاں كے لوگوں كو پریشانی بہت كم ہوتی ہے اور وہاں جو بھی سامان بكتا ہے اس كا جو پیسہ لگایا جاتا ہے وہ كم سے كم لگاتے ہیں اسی لیے یہ شہر بہت مشہور ہے اور وہاں بہت زیادہ تبدیلی ہوئی ہے